हमरासुनीके घर रऽ आसपास बहुत ही गाछ गाछ छै आओर पौधा छै नहि तऽ एकरा कीड़ा सब लागी जाइ छै तऽ तऽ एकरामे बहुत सारा छिड़काव करल पड़ै छै खाद देला पड़ै छै धुआँ सब दैल पड़ै छै तऽ बचावके लिए हमरासब कीड़ा नहि लागै एकरा कारण हमरासब छिड़काव करै छी ताकि गाछ गाछ वृक्ष अच्छासँ विकसित हुवै फल फूल लागए ओकरामे एकरो चलते हमरासब ओकरामे छिड़काव करै छियै काँट छाँट करै छियै समय समयपर पानि दै छियै ओकरामे साफ सुथरा राखै छियै फ्रेश राखै छियै की मच्छर कीड़ा कीटसब नहि लगैए कीटनाशक सब दवाइ अर भी छिड़काव करै छियै ताकि वृक्षमे हरा भरा रहैए गाछ ओकरामे साग सब्जी फूल ई सब वृक्षमे अच्छासँ रहैए एकरो कारणसँ हमरासब समय समय पर छिड़काव एकरामे करते रहै छी ताकि वृक्ष हमरो बढ़िआँसँ सुरक्षित रहै एकरो कारण समय समयपर पानि भी दै छियै छाँटै भी छी वृक्ष रऽ बचाव करै वास्ते